असांजे क्षेत्र में अस्पतालुनि में वॾनि जी ॾाढी सुठी देखभाल थींदी आहे पहिरीं त अस्पतालुनि में सुबूह शाम कन्याल जा पोटा लॻंदा आहिनि चादरूं सुबूह शाम मटंदियूं आहिनि ताकि अञा सफ़ाई जे सुठो ध्यानु रखण सां गंदगी न फैले उन खां पोइ वॾनि जो ऐं हर उमिरि जे माण्हुनि जी ॾाढी सुठी देखभाल कंदा आहिनि वॾनि खे नेम टेम ते खाधो पीतो ॾींदा आहिनि उहो फल फ्रूट ॾींदा आहिनि खीर बि ॾींदा आहिनि ॿई टाईम ऐं उन्हनि जी दवा जो ॾाढो सुठो बंदोबस्तु कियो वियो आहे सुबूह शाम अची करे नर्सूं हुननि जा कपिड़ा मटींदियूं आहिनि हुननि खे नेम टेम सां दवाऊं इंजेक्शन रिपोट जेको बि हुननि जी संभाल थी सघे उहा ॾाढो सुठो कंदियूं आहिनि हर उमिरि जी देखभाल उहा पंहिंजे घर वांगुरु सदस्य समुझी करे उन्हनि जी देखभाल कंदी आहिनि उन खां पोइ जेके ॿार आहिनि उन्हनि जे ॿारनि जे लाइ आंगनवाड़ी क्षेत्र जो मेलो उन्हनि खे तारीख़नि में तारीख़ु ॾई करे उन्हनि खे टीकाकरण कराईंदियूं आहिनि ताकि ॿारनि खे नेम टेम ते टीका लॻंदा रहनि ऐं टीकनि जी वजह सां जेकी बीमारियूं फैलजंदी हुई उहा न फैलजंदी आहे टीका असांजे ॿार जे स्वास्थ्य लाइ ॾाढा फ़ाइदेमंद आहिनि त असांजे क्षेत्र में वॾनि जो हर उमिरि जे सभिनीनि जी देखभाल ॾाढी सुठी रहंदी आहे ताकि असांजे ॿारनि ऐं वॾनि जी संभाल सुठी रहे ताकि हो तंदुरुस्त रहनि